तंत्रगिन्यानान आयच्या शिक्षणीक उद्देगाक खूब खूब मदत केल्या म्हणजे आतां तुमी समजा आतां ऑनलायन क्लासी म्हणटा आसत जाल्यार जेन्ना आमचो कोरोना आयलो तेद्या वेळार ह्या मोबायलाचो किंवां ह्या टॅक्निकाचो तंत्रगिन्यानाचो खूब उपयोग जालो कारण ऑन जेन्ना आमच्यो क्लासी बंद जाल्यो तेन्ना प्रत्येका कडे मोबायलाचेर वॉट्सॅपाच्या माध्यमांतल्यान विडयो कॉलिंगाच्या माध्यमांतल्यान शिक्षकांनी शिकयलें आनी तांकां पोर्शन दिलें तांचे कडच्यान उलोवन घेतलें अश्या पद्दतीन ह्या तंत्रगिन्यानान शिक्षणीक उद्द्योगाक मदत केल्या आनी ती काळाची गरज आशिल्ली ना तर कोरोना सारको जर रोग आयिल्लो आनी आमचे कडे जर टॅक्नीक नाशिल्ली किंवां मोबायल्स नाशिल्ले ही तंत्रगिन्याय जर नाशिल्लें जाल्यार आमच्या भुरग्यांक शिकोवपा खातीर खूब त्रास पडपाचो तशें हें टॅक टॅक्नोलॉजीच्या तंत्रगिन्यानाच्या युगान युट्युबा वयले विडयोज हे खूब मदत करता कारण आमकां जर कसली म्हायती जाय जाल्यार पयलीं आमी पुस्तकां रिफर करताले खंय सँट्रल लायब्ररीन वताले त्या संदर्भातले आमी पुस्तकां काडटाले ती चाळटाले आनी ताजे कडल्यान गिन्यान मेळयताले पूण आतां ती गरज ना आतां प्रत्येक गजालीचो एक विडयो करता कोणूय एक्सपर्ट आसा ताचे आनी युट्युबाचेर लॉंच करतात तुवें गुगलाचेर समजा मारलो तुका कितें जाय जाल्यार तो विडयो तुका पळोवपाक मेळटा आनी तातुंतली सगळी म्हायती तुका घेवपाक मेळटा अशें तरेन हो युट्यूब विडयो आयज खरें म्हटल्यार हें शिक्षणाचें खूब मोठें माध्यम जालां म्हणजे तुमी खंयच्याय विशयाचेर किद्याचेरूय जरी तुमी तुमकां सोदपाक जाय जाल्यार ती म्हायती आयज युट्युबाच्या माध्यमांतल्यान तु आमकां उपलब्ध आसा आनी हें तंत्रगिन्यानाचें वरदान आमकां तशेंच आमचो जो पाठ्यक्रम ऑनलायन अभ्यासक्रम आसा पळय तो सुद्दां आयज ह्या तंत्रगिन्यानांक लागुनूच शक्य जाला कारण आमचे जे हे जाता क्लासीस जाता त्यो ऑनलायन क्लासीस जाता आनी ताजे वयल्यान तुका शिकूंक मेळटा आयज कितलेशेच लोक भायर फॉरेंनान जोडटा पूण हांगां रावन काम करता म्हणजे व वर्क फ्रॉम होम होय पद्दत आतां सुरू जाल्या मनशाक समजा पुणे मुंबय जर तूं काम काम तुगेलें कंपनी आसा जाल्यार तुका तुका तुका तुका तुका रॅगुलर वचपाची गरज ना तुंवें थंयच हांगां रावन तुज्या घरा बसून हे सगळ्यो गजाली करूं येता अश्या पद्दतीन हें ऑनलायन सगळो अभ्यासक्रम जाता तुका एडमिशन जाय जाल्यार तुका स्कुलाच्या दारार वचून लायनी करपाची गरज ना किंवां कॉलेजीच्या दारार वचून लायनीन रावपाची गरज ना तुंवें थंय वचून वचनासतना हांगां घरा बसून तुज्यान ऑनलायन एण ए एंट्री करूं येता तुजी तशेंच आयज खुबशे लोक संशोधन करतात त्या संशोधना खातीर रॅफरन्सा खातीर सगळ्याक भोंवचें पडटालें व्हडल्या व्हडल्या लायब्ररींनी वच्चें पडटालें आतां ती गरज सुद्दां उरूंक ना आतां हें सगळें युट्युबाच्या माध्यमांतल्यान किंवां बाकीच्या गजालीच्या गुगल गुगलाच्या माध्यमांतल्यान ह्यो सगळ्यो सगळ्यो गजाली आमकां मेळटा आनी त्या खातीर हें सगळें आतां सोंपें जालां हें तंत्रगिन्यानाचो आमकां देण